हेलौ औ नों बिजनिनि मैगं फानग्रा माबाना औ ओमफ्राय आं आं ओरै बेंटलनि ओमफ्राय बिजनियाव बे आलु गोदान बान्दा कफि सबाय बिमा बेफोरो बिसिबां दाम

ओमफ्राय थाइबें थाइबेंफोर ए ओमफ्राय जेन'बा हलसेल बायनो फाइखारि थांब्ला लायब्ला बेसेबांबा हरनो हागोनबा एसे औ औ जेनोबा जेनोबा साइद थाखा खिजिला नोंङो थिनस' थाखा फार्ला जाहैगोन ने औ होमबा जेनोबा एसे खमाव हरनो हागोन दा आराइस' सोफ्राव ओमफ्राय औ औ औ ओमफ्राय मेदिसिनफोरथ' बाहाय खाया ने औ औ आङोथ' नांगौवाथ' अनेक नांगौ माबा फानोनालाय आंबो ओरैनो सबाय बिमा आलु बान्दा कफि थाइबें ओरैहाय गाजर ओरै नांदेरगौमोन आरो ओमफ्राय बे समना दुनियाफोरखौलाय फार्ला बेसेबां फानो बाह किजि साराय थिन्स' थिन्स' ने ओमफ्राय बिनि इसे गाहायाव हाया

औ दोननायसै